आतां आमी झाडां रोयतात तेन्ना आमकां अशें दिसता की चड उदक घालीत जाल्यार झाडां चड बरी जातली म्हणून पूण तशें आसना झाडांक जितकें कमी उदक पडटलें तितकीच ती बरे तरेन वाडटली आनी अशें आसपाक जायना की आमी नळ चालू सोडून पायप थंयसरूत सोडून तांकां तें झाडाचे भोंवतणी फुगासर माती फुगासर तें उदक तांकां घालीत रावली तर ती जावची ना तांची मुळां जी आसा ती चड तरेन मातयेंत रोमची ना तर झाडांक उदक जाय पण च खुबूच उदक अशें घालपाक जायना तर झाडांक झाडां रोवच्या पयलूच माती खण खणटा आमी खोण मारतात तेन्नाच पयलू मातयेन पोना नाल्लाचे का कातें आसता कातो आसता तो घालप किंवां सुकी पानां घालप जेणे करून उदक तें रोकडेच उडोवन घेतली म्हणजे हेच हेणी कितें जातले झाडांक जाय तितके उदक गावतलेच पूण आम आमचे उदकांत उदक चड वापर वापरप जावचे ना कमी प्रमाणान उदक वापरून आमी झाडां वाडोवपाक शक शकतलीं तशेंच आतां रेन वॉटर हार्वस्टींग म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा संकल्पना आसा थंय तितून कितें आसता पावसाचें जें उदक आसता तें वयर साठयतात आनी तें साठयल्लें उदक मागीर सकयल टाकयेन एकटो जाता तर केन्नाच नळ ना उदक ना जाल्यार थंय त्या उदकाचो वापर करूंक शकतात आमी आनी तें उदक अशी टाकी ती घराच्या पोना आशिल्ल्या कारणान वयर थंडसाणी गावता म्हणजे गरमीच्या वेळार जर वीज ना जाल्यार जाल्यार गर्मी चड प्रमाणांत जायना